दूरबीन के जो है बहुत अब पुराना उपकरण है इसको पक्षियों को देखने में प्रयोग किया जाता था लेकिन गाँव में इधर उधर यह पहले तो नहीं था जब हम छोटे थे हमलोग जो है ऐसे ही खेतों में या बागों में जाया करते थे पक्षियों को देखा करते थे बरसात में जाया करते थे तो वहाँ पर देखे तो तीन मोर आसपास खड़े हैं और एक मोर नाच नाच रहा होता है और हमलोगों ने हम दोस्तों ने कहा ऐसा करो इसके सामने मत जाओ नहीं तो नाचना बन्द कर देगा तो हम जो है हमलोग एक जो है तब पर जो अब वह खरबूज लगा था उसी के उधर खड़े हो गए हमने शान्ति से मतलब चोरी से देखा जाए बड़ी देर तक वह नाचता रहा इसलिए पास जाकर पक्षियों को देखने का आनन्द कुछ और ही होता है दूरबीन उपकरण है दूरबीन से आजकल लोग देखते हैं इससे जो आसमान में बहुत दूर पक्षी उड़ते हैं और वह उनको देखने में थोड़ी आसानी होती है बहुत सरल तरीके से उनके बारे में जाना जा सकता है कि ऊपर जाकर वह कैसे उड़ते हैं क्या करते हैं वह क्या नहीं करते हैं और बहुत सारी जानकारियाँ दूरबीन के द्वारा जो इन आँखों से यह देखकर यह नहीं पता लगाई जा सकती हैं और उस उससे वह जो है दूरबीन से पता चल जाता है इसलिए दूरबीन से देखना थोड़ी उनको गहराई से परीक्षण हो जाता है और बाकी यह हमलोगों के जमाने में तो ऐसे ही था हमलोग जाते थे खेत को और उसके अन्दर पहले ज्वार बाजरा यह सब बोया जाता था तो लोग घर में कहते थे जाओ उधर नहीं तो पक्षी सब जो है सब ज्वार बाजरा खा जाएँगे तो हमलोग जाते थे उनको भगाने के लिए तो देखते थे भगाते थे तो एक साथ में सैकड़ों पक्षी भागते थे और फिर आ जाते थे फिर दाना खाकर भाग जाते थे यही देखने में भी उनको भगाने में थोड़ा आनन्द भी आता था और और थोड़ी ख़ुशी भी होती थी इसी तरह से पक्षी जो है देखने में एक बार तालाब में गया तो वहाँ पर वह बत्तख था बत्तख वही पर तालाब में लौट गया था और थोड़े उसमें और बच्चे भी कूद गए वह तालाब में बत्तख को पकड़ने के लिए बत्तख भागता रहा भागता रहा भागता रहा भागता रहा एक लेकिन एक दोस्त ने उसको पकड़ लिया तो हमलोगों ने कहा ऐसा नहीं उसको पानी में अच्छा लगता है बाहर मत निकालो उसको पानी में छोड़ दो पानी में फिर छोड़ दिया वह जो है आराम से पानी में तैरने लगा बच्चों के और जैसे पक्षियों के साथ में छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनके पास जाओ तो खेलाओ और देखो तो वह बहुत वही आनन्द मिलता है पक्षी जो हैं ये जो ये तो आनन्ददायक होते ही हैं इनसे बहुत सारी सीखें मिलती हैं यह प्यार कैसे करते हैं एक दूसरे के उसके साथ कैसे समर्पित हैं किसका से यह कैसा सहयोग करते हैं और एक साथ रहने की इनमें जो प्रवृति होती है और एक साथ ही यह रहते हैं अलग अलग नहीं जाते हैं ज़्यादातर जैसे पक्षियों को झुण्ड में ही देखा जाता है झुण्ड में ही रहते हैं कई कई पक्षी तो ऐसे हैं कि मतलब जो है जैसे सारस ले लीजिए सबसे बड़ा पक्षी माना गया है सारस भी एक वह जो है एक जोड़े जोड़े बनाकर यह लोग यह रहते हैं यह लोग भी तालाब के किनारे रहते हैं तालाब में एक छोटा सा पक्षी होता है काला काला उसको गाँव में बोलते हैं जो है पनडुब्बी वह जो है पानी में चलता रहता है चलता रहता है और चलते ही चलते वह पानी के अन्दर घुस जाता है डूब जाता है डुबकी लगा लेता है उसके बाद फिर निकल आता है तो यह हमलोग भी बहुत देर तक खड़े खड़े तालाब के पास देखा करते थे और एक पक्षी होता था एक शिकारी पक्षी यह होता था और जो ऊपर उड़ता था उड़ता उड़ता उड़ता था और बाद में अगर तालाब के ऊपर मछली आती तो फटाक से आता था वह उस मछली पकड़कर फिर ऊपर ही उड़ जाता था तो इस प्रकार से पक्षी जो हैं पक्षियों की हर हरकत जो है उनको आद आदमी को देखने से आनन्द आनन्द प्राप्त होता है पक्षी जो है इतने प्यारे होते हैं इनको जो है गौरैया को ले लीजिए गौरैया का और जो गौरैया जो है आराम से घर में रहती है घर से घर के लोगों का मनोरन्जन करती है और जो है देखने में भी बहुत सुन्दर लगती है तोता तोता जो है बहुत ही प्यारा और उसका रंग भी बड़ा अच्छा लगता है और वह आदमियों की तरह बातें भी करने लगता है इसलिए तोता है या कुछ भी है और मान लिया यह सब तो नज़दीक से ही देखे जा सकते हैं और बहुत सारे पक्षी ऐसे होते हैं जो आसमान में काफ़ी ऊँचाई पर उड़ते हैं उनको देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग किया जाता है वह उड़ने के बाद कहाँ जाते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो सारे पहाड़ी पच्छी हैं उनको देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग किया जाता है जहाँ पर आदमी नहीं जा सकता है वहाँ पर उन पक्षियों को देखने के लिए कौन कौन से पक्षी हैं किस प्रजाति के हैं क्या करते हैं क्या उनकी प्रवृति है क्या उनको खाना पसन्द है कैसे रहना पसन्द है यह सब जानकारी के लिए दूरबीन या अन्य वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है जिससे पता चले कि पक्षियों की और प्रकृति से कैसा सम्बन्ध है और प्रकृति क्या के साथ वह कैसे जो है अपना सामन्जस्य स्थापित रख पाते हैं